جسمانی ورزش اور یوگا میں بہت سی چیزیں یكساں ہیں لیكن بہت سی چیزیں علیحدہ علیحدہ اور مختلف بھی ہیں جیسے کہ جسمانی ورزش ہمیں تھكاتا ہے اور اس كے بعد تھكا كر ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے جب كہ یوگا میں ایسا نہیں ہے یوگا ہمیں بغیر تھكائے جسمانی طور پر ہمیں فائدہ پہنچا سكتا ہے یوگا ہم ایک جگہ بیٹھ كر کر سكتے ہیں جب كہ جسمانی ورزش كرنے كے لیے ہمیں جم وغیرہ جانا پڑتا ہے یوگا اور جسمانی ورزش میں سب سے بڑا فرق یہ ہے كہ یوگا ہمیں روحانی اور جسمانی دونوں طرح كے فائدے پہنچاتا ہے جب كہ جسمانی ورزش میں ہمیں صرف جسمانی فائدے ملتے ہیں